اُردو زبان یہ زبان ایک بہت اچھی زبان ہے جو میرے کو بہت پسند ہے اور اُردو کے اتنے اچھے اچھے الفاظ ہوتے اتنے خوبصورت جسے کہتے ہیں میرے کو بہت پسند ہے میرے کو اُردو زبان جیسی کوئی زبان آج تک اچھی نہیں لگی ہے جیسے اُردو زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے کہ دِلکش عزیز نزدیک خوبصورت اتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں کہ بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں تو میرے کو دلچسپ ہے مطلب بہت اچھا لگتا ہے اُردو کی زبان بولنا بہت اچھا مجھے یہ سارے جو الفاظ ہیں اِس کا استعمال کرنا بہت پسند ہے